हाँ भैया जी नमस्ते ये बोल रहे थे कि हमारी जो विद्यालय है चंदौली ज़िले के चंदौली ज़िले के भरोहिया गाँव में है जो भारती इन्टर कालेज नाम से है उन मेरे बच्चों को ड्रेस चाहिए थी तो जो है कि हमारे बच्चों को मेरी जैसे कि इस्कूल में बच्चे हैं एक से पाँच तक हाँ पाँच हजार तक बच्चे हैं तो डेस तो आप बता दीजिए जो मिल नहीं नहीं जैसे कि जो ही ड्रेस रहेगा या लड़कियों का रहेगा या लड़कों का तो उनके बैक साइड में लोगों होना चाहिए इस्कूल का हाँ इस्कूल का लोग हाँ हाँ ई एम जो भी मलट जो उसका पैट आई मेरा आई कार्ड और टाई बेल्ट जो है वो ड्रेस के साथ ही खरीदनी जी तो जैसा कि लड़कियों का ड्रेस लड़कों के ड्रेस से अलग रहगा जैसे लड़कियों का ड्रेस अलग रहेगा लड़कों का ड्रेस अलग रहेगा हाँ हाँ हाँ हाँ कलर अलग रहेगा नहीं लड़कियों का हमको लड़कियों का मैरून चाहिए और लड़कों का आसमानी कलर का सर्ट चाहिए लड़कियों का वो सूट रहेगा

पाँच सौ बच्चों के लिए

हाँ हाँ जी आप ऐसा करिए कि हाँ ऐसा करिए कि उन ड्रेस के साथ साथ सूज भी दे सकते हैं तो कहीं आपका परिचय या तो अविलेबल हो तो वो वाइट कलर का सूज भी दे दीजिए हाँ हाँ ड्रेस का डेमो ऐसा कीजिए कि हमको जो हम बताए हैं लड़कियों का वाइट कलर का सलवार होना चहिए और लड़कों का लड़कों का ब्लू कलर का पैन्ट होना चाहिए हाँ तो ये ऐसा ये ऐसा सर का ऐसा कीजिए न कि हमको इस महीने के अंदर दे दीजिए क्योंकि अगले महीने में चलिए ठीक है आप डेमो भेज दीजिए हम आपको एडवांस भेज देते हैं और हाँ इस महीने के लास्ट में दे दीजिए क्योंकि जानते हैं अगले महीने से पढ़ाई इश्टार्ट होने वाली है तो अब बच्चे विदाउट ड्रेस में आते हैं तो ठीक नहीं लगता है समझ रहें न आप बातों को ठीक है सर धन्यवाद हम आपको भेजते हैं